मां आख़िरी किताबु राधास्वामी सत्संग ब्यास डेरा बाबा जयमल सिंघ जी रूहानी डायरी किताबु पढ़ियो आहे उहो किताबु पढ़ण सां मुंहिंजी अंदर में हिकिड़ी नईं चेतना जाॻी आहे जेका मूंखे रुहानियत सां जोड़ींदी आहे जंहिंमे मां इहो महसूसु कंदी आयां की असां जेको बि हिन जीवन में करम करे रहिया आहियूं इहो असांजो पहिरियों जे जनमनि जे करमनि जो बोयल खेतु आहे इन्ही करमनि खे असांखे कटिणो आहे ऐं नवां जेके बि करम करिणा आहिनि उहे एतिरा सुहिणा करिणा आहिनि की असांखे कोई अॻलो अहिड़ो जनमु न वठिणो पए जंहिंमे निचली योनिअ में असां कीट पतंगा पशु पक्षी या जनावर ठहूं असांखे निर्लिप्त रही हिन संसार में बिना इछा जे जीवन खे जीअणो आहे उन ई रुहानी डायरी किताब में जेतिरियूं बि साखियूं मां पढ़ियूं उन्हनि मां हमेशा हर साखीअ मां हिकिड़ी नईं सीख मिली की मालिकु असांजे लाइ जेको बि कंदा आहिनि उहो असांजे भले लाइ हूंदो आहे जेको असां वटि आहे उहो असांजे लाइ पर्याप्त आहे जेको असांखे मिलियो आहे उहो असांजे भाॻ जो आहे ऐं जेको असांखे न थो मिले सम्झो उन में काई वॾी भलाई छिपियलु आहे त हमेशा मन में इहो ख़्यालु ईंदो हुयो की मुंहिंजे जीवन में हे छो थियो या मुंहिंजे कंहिं मिट माइट गहरे संबंधी रिश्ते जी मौत छो थी उन्हीअ मौत जे दुख खे घटि करण में उन दुख खे घटि करण में हिन किताबु मुंहिंजी ॾाढी सहायता कई उन महसूसु करायो की मौत जीवन जो अटल सचु आहे इन्हीअ खे जेतिरो जल्दी असां मञींदासीं दिलि सां स्वीकारु कंदासीं ओतिरी जल्दी असांजे जीवन में बदलाव ईंदो ऐं असां अॻिते वधी सघंदासी बाक़ी हमेशा इन किताब मूंखे इहा प्रेरणा ॾिनी की मौज़ूदह जेको अॼु असांजो वर्तमानु आहे जेका माज़ी हुई उहा विसिरी वञिणो आहे वर्तमान में जीअऊं ऐं असां पंहिंजे भविष्य जी वधीक चिंता न कयूं त ख़ुशि रहण जो मूल मंत्र इहो ई आहे त जेको असां वटि आहे इहो पर्याप्त आहे जय झूलेलाल